मुगे फर्स्ट प्रोडक्ट म्हुळ्यार हांयें हो घेयल्लो की नोव्हल नोव्हलाची न्हू म्हाका दामोदर मोवजो हा चोय तेगे कादंबरी कार्मेलीन ही कादंबरी म्हाक खूब आवडली आनी ती बोरी एफोर्डेबल आहलोली तेगे इतूं ती स्टोरी अेश दिसताली की स्वता घोडला हूंय तोरी घोडला आनी तितून दाखोयलां की होऱ्यांनी अेश कोन्न हुंयी तोरी घोडटा जाल्यार तितूं कार्मेलीन ही बायल आहा ती तेका ल्हानपोणांसोन त्रास सोंसचे पोडटा म्हुळ्यार काजार जायन पासून तें घोवा कोसून घोवा कोसून वायट आयकचें पोडटा मागीर तेक भुर्ग जाता भुर्ग जायन मागी ती म्हुटा की आपणान जें सोंसलां तें आपणागे धुवेन सोंसचें न्हू म्हूण ती भायल गांवां वोयता तींग काम कोरून आपल्यागे भुरग्याक पोसपा सोदता पूण तिंगाय तेक तेसले त्रास सोसूं पोटाय तींग तेक मागी ती तेशी सोंसून काम कोता कित्या आपणागे चोडूं जें आपणान सोंसलां तें तेक सोंसचें न्हू तेणें आपल्या भुरग्याक अेश कोन्न बोरें शिकोवपाक शिकोवपाचें आनी तेक व्होडलें एक व्होडलें मुनीस कोरपाचें आनी तेक लायक

आनी कांय सांगना आनी आपल्या भुरग्या बारा टायम स्पेन्ड बी कोत्ता आनी एक दीस न्हू तें तेगे चोडूं हा तें येता की तें आपुणू तेज अेश कोन्न आपूण तुज बाराबोर येत म्हूट तें तेगे आवोय बाराबोर इंगा भायल गांवां काम कोरपा तेन्ना ती तापोट मात्ता तींग कोळटा की ती ती मोतिंकू चिंत्ता की जें आपणान सोंसलां तें तेक सोंसपा नाक म्हूण ती भायर गेल्ली पूण तेगे धुवूच तें म्हुणटा की आपूण तुज बाराबोर येता अेश कोन कोन्न तेये मागी तें दूख भोगता इंग कोळटा की बायल मुनीस जी आहा ती खूब त्रास सोंसून सुद्दां आपल्यागे भुरग्यांक ते त्रास सोसूं नाक म्हूण ती अेश कोन्न खूब त्रास काडटा आनी भुरग्यागे बोरें फुडार चिंत्ता ही कादंबरी वाच्ल मुटरी अेश दिसता की बायल खूब त्रास सोसून सुद्दां आपले भुरग्याक बोरें फुडार सोदपाक हें कोता आनी तेक तिंतूं पोडों दिना वायट हिंतून हें आम पोळोवपा गेल्यार म्हाक ती खूब आवोडली वाच्ल मुटरी आनी तितून क्रिस्तांव समाजाचो उल्लेख केला तिंगा तेंगे मिसां तें बीन उल्लेख केला आनी एकवोठ दाखोयला